बर' रायलायग्राफोरनि दानि मुगानि जेंनाफोरा जाबाय गुबैयैनो सुबुं अनजिमाया खम जोंनि बेफार फालांगि खालामग्रा बर' सुबुंफोरा खम ओंखायनो गुबुन जायगायाव थाङोब्ला गुबुन बेफार फालांगि जुदि मावनो थाङोब्ला जों गुबुन रावारि मानसिफोरजों सावरायनो गोनां जायो आरो गुबुन रावफोरखौ जों बुंनो गोनां जायो मानोना जोंनि बर' मानसिफ्रा जेसेबां दिहुनथाइ दिहुननांगौमोन आबादनि बिथिंनिफ्राय जा बेफार फालांगिनिफ्राय जा गुबुन आरोंदामिननिफ्रायनो जा बे दामिनफोरनि बेसादफोरखौ जोङो गुबुनफ्रा बांसिन दिहुन्नायखाय बे गुबुनारि मानसिफोरनिफ्राय जोङो लाबोनो गोनां जायो आरो बिथांमोनजों जोहा सावरायनानै जोङो बेसादफोरखौ बायनो गोनां जायो आरो लाबोनो गोनां जायो बेखायनो जोङो जोंनि रावखौ जों दोन्नानै गुबुन रावखौ जोङो बुंनो गोनां जायो ओंखायनो जोंनि बर' रावनि जेंनाया बेबायदि जायो आरो जोंनि बर' सुबुंनि अनजिमाया खमखायनो जोंनि बर' बिजाबफ्रा खम दिहुनजायो बर' राव रायग्राफ्रा खमखायनो जोंनि

सुबुंफ्रा गुबुननि सिङाव माने बुंनाय बा फोरमायनाय बे बिखान्थिया जोबोर खम जायो बेखायनो जोङो बे जेंनाफोरनि थाखाय बर' रावखौ जोङो सिगांसिम जोङो लांनो हायाखै बेफोर जोंनि थाखाय जोबोद गिदिर जेंना जानानै दङ आरो जोंनि माखासे बर' सुबुंफ्रा गुबुन जायगायाव थाहैनानै गुबुन रावारि रायनानै गावनि रावखौनो रोङा आरो बेफोरनि थाखायनो जोंनि बर' रावनि जेंनाफोरा सोमजिगासिनो